ہیلو جی ہاں جی آپ کون جی جی بتلائیے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں جی بولیے کیا كہا جی میں سب سے پہلے تو آپ کی شاپ میں کیا ہے بچوں کے لیے ہے بڑوں کے لیے ہے شادی کے لیے ہے جی آل اِن ون ہے بولو جی جی گارمنٹس کا ہے خالی جی یہ ساڑیز وغیرہ بھی رکھتے کیا آپ جی جی جی تو میں دیکھ ہی لیا آج کل تو ٹریننگ بہت اچھا چل رہے ہیں مگر آج کل بہت پینس چل رہا ہے لیکن کُرتے چل رہے ہیں لڑکے لوگ پہن رہے ہیں بہترین کرتے آ رہے ہیں اس کے شارٹ جی جی شارٹ کُرتے وغیرہ پہ کر رہے ہم لوگ پہن رہے ہیں کرتی اور لگیز کے جیسا شلوار آ رہا ہے آج کل ان لوگوں کا وہ چل رہا ہے ٹرننگ میں آر ہا ہے بہت جی جی بینسل ٹائپ میں آ رہا ہے جی ہاں جی آپ کو کتنا چاہیے مٹیریل وغیرہ کیا کہاں کتنا بجٹ ہے آپ کا اچھا کتنا چاہیے آپ کو اچھا آپ دیکھ لیں کہ میرے کو بولیں گے شاید پسند کر کے آپ کو اتنا چاہیے مٹیریل وغیرہ ٹھیک ہے میں آپ کو واٹس ایپ پہ یہی نمبر ہے آپ کا واٹس ایپ کا جی جی میں لنک بھیج ڈالتا ہوں اس میں ہر طرح کے ورائٹیز وغیرہ ہیں ہر طرح کے کیٹلاگس ہیں آپ کیٹلاگس پہ دیکھ کے آرڈر کر سکتی ہیں لیڈیز کے بھی ہیں بچوں کے بھی ہیں جینٹس کے بھی ہیں ہر ایج کے لیے کامبو ہے ہمارے پاس پورا مٹیریل وغیرہ ملتا ہے آپ کبھی بھی آڈر کر سکتے ہیں

جی کلا تھ کے بارے میں آپ بے فکر رہیے کلوتھ تو بہترین رہے گا جی جی جی بے فکر رہیے آپ یہاں سے بہترین کلاتھ ملے گا آپ کو بے فکر رہیے ٹھیک ہے اور کچھ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے سر اوکے جی جی جی بھیجا دوں گا میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھیجا دوں گا آپ کو بے فکر رہیے آپ خالی ایڈریس ڈال دیجیے آپ کو پورا پیمینٹ آپ کو کیش آن ڈلیوری دے دیجیے آپ جب ٹھیک ہے آپ پہلے پسند کر لیجیے اوکے سر جی سر جی جی سر سب کچھ ہے سر آن لائن ہے اسکینر ہے بائی ہینڈ بھی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سر